इनारके पानि ई बहुत प्राचीन चीज अछि जलके एकटा स्रोत अछि बहुत बड़ा स्रोत अछि प्राचीन समयमे लोक इनारके पानिसँ स्नान करैत छलथि पीबऽके लेल ग्रहण करैत छलथि इनारके पानिमे अपन सबटा काज करैत छलथि जादातर मठ मन्दिर पर गेलाके बाद इनार दिखाइ दै छै इनारके ही पानि जल लऽ कऽ लोक भगवान पर सेहो चढ़बैत छथि पूजामे ओकर उपयोग करैत छथि वर्तमान समयमे पहिले लोक सब बाल्टीमे रस्सी बान्धिकऽ इनारसँ पानि निकालैत छलखिन हँ लेकिन आब वर्तमान समय बहुत आगू बढ़ि गेलै तकनीकी क्षेत्रमे बहुत विकास भऽ गेलैया तऽ आब इनारके पानि निकालऽके लेल जादा परिश्रम करऽके जरुरत नहि पड़ैत छै ओकरा बिजलीसँ कनेक्शन दऽ कऽ आओर पानि निकालऽके लेल बिजलीके वायर या अलग तरहके रस्सी ओहिमे बाल्टी जोड़ि दै छै आओर बिजलीसँ ओकर कनेक्शन भेल रहैत छै बिजलीके बटनके दबा दिअ तऽ एटोमैटिक मशीनके तरह ओ काज करैत छै ओहो एक प्रकारके मशीन भी भेलै आओर ओहि से की छै कि पानि एटोमैटिक निकलैत रहैत छै आदमीके निकालऽके जरुरी नहि छै एहिसँ ई फायदा होइत छै कि कम समयमे जादासँ जादा पानि हमरो सब निकालि सकैत छी जादासँ जादा पानि कऽ उपयोग कऽ सकैत छी आओर बहुत सुविधा होइत छै पहिने जेना आदमी बाल्टीसँ पानि निकालि कऽ ओकर उपयोग करैत छलथि फेर पानि खतम भऽ जाइ छलै फेर निकालै छलथि आब से समस्या खत्म भऽ गेल छनि आब हर चीज बहुत सरल आओर बहुत सुगम भऽ गेल छै आब पानि निकालऽके लेल समस्या नहि छै आदमी अपन जे काज करैत छथि से करैत रहथुन जेनाकि बर्तन धोनाइ कपड़ा धोनाइ या जे स्नान करनाइ आओर पानि निकालि निकालि कऽ हुनका जे छै से कि भेटैत रहतनि जहि हिसाबसँ लोग मोटरके स्विच चालू कऽ दै छथिन और पाइपके जड़िये पानि अबैत रहैत छै ओनाहिते इनारसँ कनेक्शन रहैत छै बिजलीके स्विचके दबा देबै आओर तकरा बाद एटोमैटिक ओहिमेसँ पानि निकालि निकालि कऽ अबैत रहतै आओर हम अहाँ सब लोकनि जे छै ओकर उपयोग सुगम तरीकासँ कऽ सकी